हमरा सभके मेलामे से होइ छै ड्रामा होइ छै अथीमे होइ छै दुर्गा पूजामे ड्रामा भेल आल्हा रुदल भेल बुझलियै छैठ भेल आल्हा रुदल भेल छैठ भेल छैठ हमर सभके देखल जाइ छै दिवाली भेल दुर्गा पूजामे दुर्गा पूजामे होइ छै अथी ड्रामा सभ आयल नाच गान सभ आयल आल्हा रुदल आयल काली पूजामे नाच गान सभ आयल हम सभ सभ बेटी पुतहू सब सभ देखलक बेटी सभ देखलक सभ देखलक हमरा सभके ओतऽ बहुत सुन्दर होइए सभ चीज प्रोग्राम सभ होइए सभ देखै सुनै जाइ छै पहीर ओढ़िकऽ सभ देखलक सुनलक बेटी पुतहू सभ बुझलियै सभ देखै सुनै छै दिवाली भेल दिवाली हम सभ मनबै छियै छैठ मनबै छियै सभ देखऽ सुनऽ गेल सभ देखलक सुनलक मेला ठेला